जुनारफोरखौ फारिखान्थि खालामनायनि बायदिसिना राहाफोरा बेनो जुनारफोरखौ नोङो जेरैहाय माबायो बेखौ मोजाङै मिथिनांगौ आरोखि जेरैहाय सासे मानसिखौ बिनि गांनाय उखैनाय जानाय लोंनाय थानाय सरासनस्रा जेरैहाय खेल खालामो बा जोथोन लायो बेबायदिनो जुनारफोरखौबो बिदिनो जोथोन लानांगौ जेरैहाय मासे जुनारा मासे बोरमाया जेनबा मासे बोरमाया बेसे समाव बियो एरहोनो थाखाय माबा खालाम मा होनो सेंग्रा देरो बा बे बे टाइम सिमखौ खेल लानांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बियो जेब्ला प्रेगनेन्ट जाबाय बा प्रेगनेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बेखौ जोथोन माने जुनियायै बेखौ जोथोन लानांगौ आरो जोथोन लानाय टाइमाव बेनो जाग्रा लोंग्रा गासैखौबो जुनियायै माबा राहा खालामनानै होनांगौ बेनिफ्राय बेखौ जेब्ला फिसा मोनहैबाय अब्ला बे फिसा मोननायसिमाव फिसाफोरखौबो बिदिनो जोथोन लानांगौ एक्सट्रायै माने जुनियायै जोथोन लानांगौ आरोखि बिमाखौबो फिसाखौबो बेबायदिनो जोथोन लानांगौ आरो बेखौ जेब्ला माबा जाहैबाय बाय फाननो थाखाय जेब्ला बुरजा जाबाय बेखौ फानोब्ला बेखौ फाननाया जो बा जोला फान्था आरो फान्थि बेखौ सिनायनानैसो फाननाय जायो फान्थाफोरखौल' फाननांगौ फान्थिफोरखौ दोननांगौ ओमफाय जेहुथ' जोलै एरहोनांगौ नालाय बेखौ दोननांगौ ओमफ्राय बिदिनो जानायफोर लोंनायफोर स्पिसियेल केयारा बेफोरनो आरो सम सम बेमार आजार जायो बे बेमार आजार जानायफोरखौ मोजाङै सिनायनो रोंनांगौ आरो सिनायनानै मुलि होयोबा थाब गायो आरो सिनायालाबानो मुलि होलाबायोबा बेफोर मोजां जाया आरो